میرے گاؤں میں پنساری کی دکانوں میں وہاں عام طور پر آٹا چاول دالیں نمک تیل مسالے صابن اور دیگر روزمرہ کی اشیاء دستیاب ہوتی ہیں کچھ لوگ ادھار پر بھی چیزیں لیتے ہیں اور بعد میں ادائیگی کرتے ہیں